हॅलो मल्लिकार्जून बिल्डर्स न्ही आं आम आमकां आमचें घर बांदपाचो सद्या विचार आसा तेन्ना तें मात्शें कशें किदें तें बजट हें करपा लागून न्हू आमी फोन केल्लो तुमकां ना ना ना आतां तेर्रासाचें न्हू तेर्रासाचेंत बांदपाचें हय हय हय त

हा हा आं हय हा हा आमचें बजट म्हणल्या आमचें पंचवीस लाखांचें म्हणल्या बजट आसा पंचवीस लाख पर्यंत हय हय हय करता म्हूण मागीर ते लोन हय हय हय लोन काड

आं बरें एक वर्सभरा भितर जातलें न्ही वर्सभर जात आसलें हय ना एक दोन हय हय चलता पूण मात्शें आमकां सगळें कम्प्लीट करून तें दिवपा पडटलें तुमकां सगळें सगळें

आं आं हा हा आं आं हा हा आं

हय आं आं बरें आ हा हा आं हा आं आं आं

ओके आं आं त त तुमचें ऑफीस खंयी आं बरें बरें बरें आं आं चल बरें तर आं बरें देव बरें करूं